कुझ ॾींहुं अॻु मूं हिकिड़ो चंपल वरितो पर मां ॾाढो दुखी थियोसि मुंहिंजी कया हो चंपल बिल्कुलु ख़राबु हालतु में मूंखे मिलियो आहे ऐं मुंहिंजे लाइकु कंहिं बि कम जो न आहे ऐं मूंखे ॼाण न आहे त इहो कीअं थियो